कुझु बि किचिरो जिते किथे फिटी न करणु खपे ऐं थी सघे त सभिनी खे सालयाना हिकु वण पोखणु खपे अॼुकल्ह माण्हू शादियुनि में बि ॾाढा फटाका था ॿारनि जंहिं करे स्वच्छता नथी रहे त फटाकड़ा न ॿारण खपनि जेको मुसाफ़िर हिते अचनि था उहे पर्वत नदियुनि जो ध्यानु नथा रखनि ऐं वण बि कटनि था जंहिं करे ऋतु चक्र फिरी थो वञे कॾहिं बि मींहुं थो पए अने गर्मी बि वधीक थी थिए अने ऋतु चक्र फिरण जे करे ऑक्सीजन बि घटी थो वञे त पर्यटन ते अचण सां आसिपासि जी हरियाली नदियुनि पहाड़नि ते इहो प्रभावित थी रहियो आहे